हलो हा केरु भारती हा भारती मज़े में हा हा मां बि मज़े में हा हा हा न सभु ठीकु आहे तूं ॿुधाए सभु ठीकु आहे होॾां हा हा तोखे तोखे ख़बर अथई तोखे हिकु ॻाल्हि कई हुई आऊं के भई मुंहिंजी मां हिकु नौकरी लाइ न इंटरव्यू ॾई आई आहियां हा उहो इंटरव्यू मुंहिंजो पास थी वियो हा पंहिंजी वाधायूं हा हा हा तूं उन हू इंटरव्यू लाइ हा मां हा विदेशी कंपनी लाइ ई ॾिनो हो इंटरव्यू हा हा सही चयई हा त हू विदेशी कंपनी आहिनि न हा हुन जो नालो हुन जो नालो आहे बिन अल अकिवामिक कंपनी हू हा उते नौकरी लॻी आहे मुंहिंजी हा भई ॾाढी महिनत कई हा महादेव रंग लाथईं मुंहिंजी महिनत खे हा न ॾाढी ॾाढी महिनत कई हुई मां मुंहिंजे घर वारनि मूंसां गॾु राति राति भर वेही करे लिखणु पढ़णु इंटरव्यू जी प्रक्टिस करणु तमामु महिनत कई हुई असां हा मां तोखे चयमि पिए तूं ॿाहिरि वियल आईं न विदेश में हा अरे छा आहे छाकाणि त मुंहिंजो जो पास्पोर्ट आहे न इन कल कढियोमांसि त मां ॾिठो की भई मुंहिंजे पास्पोर्ट खे ठहे टे साल थी विया अथसि हाणे मुंहिंजे पास्पोर्ट खे रिन्यू थियण जी ज़रूरत अथसि त मां हुन प्रोसेस जे लाइ अप्लाए कयो आहे मां हुन खे विझी छॾो आहे अपॉईंटमेंट वठी छॾी आहे हा त उन अपॉईंटमेंट त वठी छॾी आहे लेकिन हाणे मूंखे ईअं आहे की उन जो प्रोसेस कीअं थींदो अॻियां जीअं तूं कराई हूंदई न पहिरीं बि हा तू बि कराई आ तु हा त तू जीअं कराई न त तू मूंखे ॿुधाए त कीअं आऊं पंहिंजे पास्पोर्ट खे रिन्यू कराए सघां थी अॻियां त मतलबु हुन जो प्रोसेस छा छा थींदो आहे ऐं कीअं हुन खे सही तरीक़े सां रिन्यू कराए सघां थी मां उन में छा छा लॻायां पेपर कागज़ कहिड़ा कहिड़ा लॻाइणा आहिनि हा तूं मूंखे सॼो ॿुधाए न डीटेल में अच्छा तूं हींअर ॿाहिरि आईं हा त पोइ का ॻाल्हि कोन्हे तूं भले मूंखे मोकिल ऐं ॾिसी छॾंदीमांसि हा त तूं मूंखे ॿुधाइजांइ त मां छा हू पास्पोर्ट लाइ हू रिन्यू कराइण लाइ मोकिले छॾांसि ऐं तूं त छा देरि थी वेंदी हलु ठीकु ठीकु आहे ओके जय झूलेलाल